साढ़ै इत्थै जम्मू कश्मीर दे बिच्च इक सब्ज़ी होंदी जेह्दा नांऽ ऐ कसरोड ठंडियें जगह् च लगदी ओह् मतलब गर्म लाकेंं च नी होंदी हून साढ़ै इत्थै जम्मू च होंदी लेकिन साढ़ै इर्द गिर्द जियां पत्नीटाप होई गेआ सुद्ध महादेव होई गेआ होर मतलब जेह्ड़े ठंडे लाके न ओह् ठंडे लाके दे कंडै मतलब ठंडियें जगह् च गै होंदी ओह् ओह् न गर्मियें च होनी ऐ हून ओह् अजें ओह् उग्गै दी ओह् सब्ज़ी लेकिन तुस अगर उसी दूरा दिक्खो न सब्ज़ी गी ते इयां सेई होंदे जियां सैल्ले सप्प खड़ोते दे न पूरा डर लगदा उसी मतलब जेह्ड़े अस लोक इयां तोड़ने गी जन्ने आं उसी दिक्खियै इ'यां डर लगदा इ'यां होंदी कसरोड होर ओह् कुदै नी होंदी ओह् ओह् साढ़ै इत्थै ई होंदी ओह् साढ़ै जे ऐंड के च बी जे ऐंड के च बी सारै नी होंदी ऐ एह् साढ़ै इद्धर जम्मू दे उप्पर प्हाड़ियें लाके च होंदी ओह् इद्धर खलके पासै नी होंदी ऐ इद्धर कठुआ कठुआ आह्लै पासै नी होंदी ओह् सब्ज़ी इत्थै अज्जकल ते चलो हून फैली गेदी सारै लेकिन ओह् नेईं थ्होंदी नी ओह् जो चीज साढ़ै थ्होंदी ऐ खाने दी ओह् कुदै नी थ्होंदी कसरोड बड़ी रियल ऐ ओह् इत्थुं हून जियां में कुदै जाङ कुदै दूर पार जियां हून दिल्ली चलियै जाह्गे पिच्छें कुदै चली गे ते लेइयै जाङ चार पान्ने आं अस ओह्दा चार बी पाइयै रक्खने अपने रिश्तेदारें गी भेजने सारें गी पसंद होंदा जियां नंदड़ू न मतलब जो नंदड़ू कश्मीर दा नंदड़ू ऐ न ओह् कुदै बी नी होई सकदा उयै ओह्दा टेस्ट ही बक्खरा इ'यां पंजाब च नंदड़ू बड़ा पैदा होआ दा लेकिन नेईं जो कश्मीर दा नंदड़ू ऐ न ओह् पंजाब दा नंदड़ू नेईं होई सकदा ओह्दा टेस्ट ई अलग होंदा ऐ उसी मतलब बनाने दा तरीका अलग अलग तरीके न ओह्दे जखनी ओह्दी बनदी जेह्ड़ी सा ज्यादा मश्हूर ऐ नंदड़ू बड़े सुआद ऐं ओहदे सारी नंदड़ू दे कोपते बड़े सुआद होंदे बड़े शैल बनदे ओह् मतलब जित्थें मतलब कुछ चीज़ां ऐसियां न जेह्ड़ियां मतलब साढ़ै इत्थै ही होंदियां होर इ'यां ते चलो बिकदियां होन जां रिश्तेदारें घरें कोई भेजेआ लेई गेआ जां कुतै चली गेआ ओह् ऐ लेकिन एह् इत्थै ही पैदा होंदियां न होर नी ओह् कुदै पैदा होंदी जेह्ड़ी चीज़ जित्थै पैदा होंदी होऐ ओह्दा टेस्ट अलग होंदा ओह् टेस्ट च फर्क आई जंदा जियां साढ़ै इत्थै चीरमी पालक साढ़ै ई होंदी इत्थै जम्मू होर ओह् कुदै नी होंदी होर ओह् कुदै नी थ्होंदी ओह् चीरमी पालक साढ़ै ही इत्थै थ्होंदी ओह् जम्मू ओह् बी ब्हारा सिर होनी ऐ ओह् सर्दियां जेल्लै स्टार्ट होनियां न ओह् आनी ऐ इसलै खत्म ऐ होई गेदी ओह् आवा दी ऐ लेकिन ओह् चीज नी ओह्दे च ओह् सुआद हैनी ओह्दे च ते एह् ऐ कि साढ़ा मतलब दौ त्रै चीज़ां ऐसियां न जेह्ड़ियां मतलब साढ़ै इत्थें गै होंदियां न उं'दा सुआद बी जित्थै बनदी चीज़ जित्थुं उगदी उस्सै पानी च ओह्दा सुआद होंदा होर नी मतलब कुदै होंदा हून केसर ऐ जो जम्मू कश्मीर दा केसर ऐ ओह् ला दे न लोक अज्जकल जगह् जगह् हर चीज लग्गै ही ऐ लेकिन जो टेस्ट जां जो चीज श्रीनगर दी ऐ केसर च ऐ न ओह् कुसै दा बी हैनी इ'यां ते फारन कंट्रियें च बी ऐ उग्गा दा लेकिन जो कश्मीर दा केसर ऐ न ओह् कुदै बी हैनी थ्होंदा उयै जेहा ओह्दा सुआद ओह्दा रंग जो बी चीज तुस हून खीर बनाह्गे जां दूद्ध पीह्गे जां जेह्दे च बी उसी पांदे ओ ओह्दा रंग केसर दा केसर दी पह्चान केह् ऐ तुरी लैओ तुस नुआढ़ी ह्त्थ उप्पर रगड़ो अगर ओह् नुआढ़ा रंग चली गेआ ते समझी लैओ कि ओह् डूप्लिकेट ऐ असली नी ऐ ओह् नकली ऐ ओह् अगर ओह् पीली दी पीली रोहै घस्सी चलो हत्थ थुआढ़ा पीला होई जाह्ग लेकिन ओह् पीली रौह्ग ओह् ओरिजनल केसर होंदा ओह् साढ़ै इत्थै थ्होंदा बड़ा मैंह्गा केसर लेकिन ओह् साढ़ै थ्होंदा होर नी ते हून ते सारै बिजनस होऐ दे चीज़ें दे सारियें जगह् थ्होऐ दे न लेकिन एह् कसरोड मि नी लगदा कि कुदै थ्होंदी होग होर ओह् कुदै नी थ्होई सकदी ओह् साढ़ै इत्थै सुआए साढ़े जम्मू दे इद्धर प्हाड़ी लाकें च पत्नीटाप होई गेआ सुद्ध महादेव होई गेआ चनैनी होई गेआ इद्धर ओह् कश्मीर बी नी होंदी ओह् ओह् साढ़ै इद्धर होंदी ठंडे लाकें च